तो आज हम बात करते हैं एक अच्छे महान खेल और उसमें क्या अंतर है फिर ऐसे ही जानते हैं कि हमारे गाँव में क्रिकेट होता है और उस क्रिकेट में क्रिकेट एक बहुत अच्छी खेल है इसमें बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं इसका एंट्री होता है और बहुत महान से लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं इस क्रिकेट में होता है इसका एंट्री होता है इसमें इनाम भी रखा जाता है और जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर आते हैं वे लोग खेलने आते हैं और जो जीतता है उसको इनाम मिलता है वह चीज़ हमारे इधर मछली शहर हो गया जौनपुर हो गया बड़ी पार हो गया इधर संघई हो गई हो यहाँ यहाँ की लोग हमारे गाँव में खेलने आते हैं और हमारे गाँव वाले भी बहुत दूर जाया जाते हैं खेलने और क्रिकेट तो बहुत अच्छा है और सब लोग हाकी भी खेलते हैं वॉलीबॉल खेलते हैं पर उसमें सबसे अच्छे हमको क्रिकेट लगता है खेलने में क्रिकेट हमारे हमको प्यारे लगते है क्रिकेट हम खेलते भी हैं और क्रिकेट में कई लड़के जो क्रिकेट खेलते खेलते हैं आज वर्ल्ड कप पहुँच गया है वर्ल्ड में वर्ल्ड में पहुँच गए इसका क्रिकेट का अलग अलग पार्ट होता है पहले इसका टेस्ट खेलते हैं इसका प्रेक्टिस होता है एंट्री में जाते हैं उसको सिखाया जाता है क्रिकेट कैसे क्रिकेट के अलग अलग कोच होते हैं इनको बताया जाता है कैसे बॉल पकड़ा था कैसे बैटिंग किया जाता है और उसके बाद इसका एक इसका अंडर सेवेंटीन भी होता है अंडर नाइंटीन भी होता है उसके बाद में लोग आई पी एल खेलते हैं उसके बाद वर्ल्ड कप में जाते हैं तो ऐसे से बात है और क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत लोग चले गए इसी क्रिकेट खेलते खेलते हैं तो हम हम जानते हैं कि हमको क्रिकेट से अच्छा कोई खेल ही नहीं है हाकी भी है वॉलीबॉल भी फुटबॉल भी है लेकिन सबसे अच्छा खेल क्रिकेट है क्रिकेट में बहुत अच्छा मानते हैं और हम भी क्रिकेट में बहुत रुचि रखते हैं खेलने के लिए और आगे आगे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में जाना पसंद करते हैं अभी क्रिकेट में जितने भी लोग क्रिकेट गए हैं उनको बहुत ही हम हम दिल से धन्यवाद बोलते हैं की वह आगे ऐसा काम करता हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और उसके बाद हमारे गाँव बहुत से लड़के हैं जैसे सागर हो गए टाटा हो गए यह लोग भी क्रिकेट में खेलने रुचि रखते हैं यह लोग आगे भी क्रिकेट खेलेंगे और खेलते रहेंगे और यह लोग सोचते हैं कि हम भी हम भी सब जैसा देश में जाएँ सबका नाम करें तो हमें हम भी हम भी चाहते हैं कि यह लोग अच्छे से क्रिकेट खेले इनको भी मैं सिखाऊँगा उसके बाद इनको इनको भी अलग सदस्य कोच कोच भी देंगे इनको एकेडमी ज्वाइन करा देंगे कि यह लोग अच्छे से क्रिकेट खेले और जाएँ कहीं भी जाएँ अपना नाम करें हमारे गाँव का और उसके बाद उसके बाद यह लोग एंट्री में जाएँगे यह लोग कैसे खेल जाएँगे उसको दिन के लिए ट्रेन को जिला स्तरीय होगा क्रिकेट उसके बाद एंट्री खेलेंगे उसके बाद अंडर सेवेंटीन अंडर नाइंटीन उसके बाद आईपीएल खेलने के बाद सीधा पहुँच जाएँगे वर्ल्ड कप में तो हम बहुत खुश है कि इस खेल से ठीक है धन्यवाद